شمالی اور جنوبی ہندوستان میں ثقافتی فرق بہت نمایاں ہیں ان میں سے کچھ اہم فرق یہ ہیں زبان کا فرق شمالی ہندوستان میں ہندی اردو پنجابی اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں جبکہ جنوبی ہندوستان میں تمل تیلگو کنڑ اور ملیالم زبانیں بولی جاتی ہیں خوراک کا فرق شمالی ہندوستان کے لوگوں کی خوراک میں گندم سے بنی روٹی نان اور پراٹھے شامل ہیں مصالحےدار اور بھاری کھانے جیسے کہ مکّھن والا مرغ اور پلاؤ پسند کیے جاتے ہیں جبکہ جنوبی ہندوستان جنوبی ہندوستان کے لوگوں کی خوراک میں چاول دال سانبھر اور ڈوسا شامل ہے ناریل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں لباس کے اعتبار سے شمالی ہندوستان کے مرد عام طور پر کرتا پاجامہ پہنتے ہیں جبکہ عورتیں ساڑی یا شلوار قمیص پہننا پسند کرتی ہیں جبکہ جنوبی ہندوستان کے مرد دھوتی اور لنگی پہنتے ہیں جبکہ عورتیں کنجورم ساڑی پہنتی ہیں شمالی ہندوستان کے تہواروں میں دیوالی ہولی درگا پوجا رام نومی جیسے تہوار منائے جاتے ہیں جبکہ جنوبی ہندوستان میں پونگل اونم اور وشنو کی جیسے تہوار منائے جاتے ہیں فنون اور موسیقی کے میدان میں شمالی ہندوستان میں کلاسیکل موسیقی میں ہندوستانی راگ اور کتھک رقص مشہور ہیں جبکہ جنوبی ہندوستان کے کرناٹک میں موسیقی اور بھرت ناٹیم رقص معروف ہیں شمالی ہندوستان کے تعمیرات کے طور پر مغلیہ طرز تعمیر جیسے تاج محل اور لال قلعہ زیادہ دکھائی دیتے ہیں جبکہ جنوبی ہندوستان میں دڑواڑی طرز تعمیر جیسے کہ مینقشا مندر اور بیرو پاشا ویرو پاکشا مندر مشہور ہیں یہ چند اہم ثقافتی فرق ہیں جو شمالی اور جنوبی ہندوستان کے درمیان پائے جاتے ہیں